فن اور دستکاری کھیل کا اہم حصہ ہیں جو اقوام معاشرتی گروہوں اور ثقافتوں کے درمیان امن افہام و تفہیم کو فروغ دینے میں ایک مادہ حیاتی ہیں یہ دونوں جذبات تجربات تصورات اور عقیدتوں کو منتقل کرنے کا طریقہ فراہم کرتے ہیں جو ایک طرفہ نہیں ہوتا فنکاروں کی کارکردگی کے انداز اظہار ثقافت قومیت اور دیگر جماعتی وجوہات ہوتے ہیں جب کہ دستکاری ان تجربات کو لائقین جماتین اور متعدد گروہوں تک منتقل کرتی ہیں تاکہ وہ چیزیں سمجھ سکیں اور قابل قبول کر سکیں جو مختلف ثقافتی گروہوں کے درمیان مشترک ہوتی ہیں فن اپنی تفریحی اور تعلیمی قوت کے ذریعے ثقافتوں کا موجودہ اور تاریخی پیچیدہ وراثت کو بیان کرتا ہے یہ اظہاری انداز اجتماع کو تشکیل دیتا ہے داد شناسی اور معاصر سوچ کو جس طرح ذہنی جس طرح ذہنی چیتاونی پیش کرتا ہے ثقافتی جوہر ثقافتی جوہری مسائل تک پہنچتے ہوئے فن ایک اجتماعی سماجی رابطوں کے باعث بہتر امن و فہمیدگی تک پہونچتا ہے دستکاری صنعتی مصنوعات کا قیام پولیسی پالیسی اور پالیسی اور مدیری اور پالیسی اور مدیریتی پالیسی طریقہ کار کو فروغ دیتی ہے جو تشدد نفرت اور عدم توافق کے بجائے احترام قابل قبولیت اور ہمدردی کے لیے ترغیب دیتی ہے دستکاری ترقی یافتہ سماجوں کو منتقل کرتی ہے جہاں بحرانی تفریقوں کا مقابلہ کرنے والوں کی قدرتی حوصلہ افزائی اور قدرتی ہم آہنگی موجود ہوتی ہے فن اور دستکاری ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کا تکمیل کرتے ہیں فنی تشکیلات اور دستکاری طرز عمل مشترکہ بہ مقصد کے فہم مبانی تشکیل دیتی ہیں اور ثقافتوں کے بین الملکی امن افہام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے مختلف اظہارات ہوتے ہیں جو معاشرتی فروغ کے معاملات کو حل کرتے ہیں اور آپس میں مشترکہ زندگی کی زندگی کی تجربہ کرتے ہیں